کہ میں صبح اٹھ کر شیشے کے سامنے جا کر میں گانا گاتی ہوں اور میں اپنی آواز کو بہت پیارا بنانا چاہتی ہوں جس کی وجہ سے مجھے بہت سارے مطلب کہ ایکسرسائز کرنا پڑتا ہے اور میں وہ چیزیں کھاتی ہوں جو میرے گلے کو فائدہ پہنچائے وہ چیزیں نہیں کھاتی جو میرے گلے کو نقصان دہ کرے کیونکہ اور نہ ہی میں بہت تیز بولتی ہوں کیونکہ جب ہم تیز بولتے ہیں تو ہماری جو ہماری آواز خراب ہوتی ہے اس لیے میں بہت میڈیم میں بولتی ہوں اور میں اپنے گانے کو ڈیلی ڈیلی مشق کر ڈیلی مشق کرنے سے جو ہوتا ہے میرے گانے میں بہت بہتری آتی ہے اور پھر میں دھیرے دھیرے اپنا گانا بہت اچھا گانا اسٹاٹ کرتی ہوں پھر میں پھر میں ایک دفعہ رات میں گانا گا کے شیشے کے سامنے ہی سوتی ہوں